जोंनि गामियारि रायजोफोरनि मोसानायफोरा जाबाय गुबैयै मोसाग्लांनाय बारदै सिख्ला रोनसोन्द्रि मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय बैसागु मोसानाय आरो बायदिसिना गोबां बिदिनो मोसानाय दंबावो आं बुंनो नागिरनाया नैबेखौ बुंनो नागिरदों जे आंनि गामिया जाबाय सन्दनाबारि गामि बे गामिया गोदो गोदायनिफ्रायनो गान बाजोना आरो नैबे खेराइ ख्रिस्थियाव आसाम नाङैनो मुंदांखामोन बै समाव जोंनि गामियाव अस्थाद सासे दंमोन आथिखाल बिथाङा गोमालांबाय रुंसारि खुदिराम बसुमतारी रुंसारि खुदिराम बसुमतारी बिथाङा बर'नि बे खेराइ मोसानाय आरो जिथु जाथ्रा गान बे जाथ्रा गानखौ बिथाङा गावनो नाथकखौ सुजुनानै गावनो फाव खालामोमोन गावनो मेथाइ रोजाबोमोन दा बे बिथिङाव बिथाङा उदालगुरि हालामल' नङा गहपुर लक्षिमपुर नगाव कामरुप मुंदांखामोन बयजोंबो मिथिजायोमोन थ' बिथांनि बे दिन्थिफुंनाय बे बर'नि बे मोसानायफोरा बिदिनो लासै लासै जोंनि गामियाव मा जालांखो जे जिहेथु बोथोरा सोलायबाय समा गुस्लायबाय गोदोनि बायदि नंलिया आथिखाल गोनोखो मुगाजों सोलिनांगौ जाहैलायबाय जाबाय नालाय बेनिखायनो रायजो राजाफ्राबो मा सानलायखो जे गोदोनि माने बे मोसानायनि आदब खान्थिफोरखौ दोन्नानै आथिखाल मुगाजों गोरोबनाय मुगाजों सोलिनाय बेबायदि मोसानायफोरखौ फोसाबनानै सोलोंनो लायो बे थांखियैनो जों मिथियो जे बर' हारिनि सासे गुरु बिथाङानो जाबाय अस्थाद कामिनि नार्जारी बे कामिनि नार्जारीनिनो बिथाङा लोगोसे क'क्राझार बे सेरफांगुरि हाब्रुबारि हाब्रुबारि गामिनि अस्थाद सन्थुस नार्जारी बे सन्थुस नार्जारी बिथांखौ जोङो लानानै फैयो लानानै फैनानै जोङो बर'नि मोन जिनै जिथु खेराइ मोसानाय आरो बर'नि सुबुं मोसानाय बे गासै आयदाखौ बिथां गुरुनिफ्राय दामनाय देनाय जेरै खाम सिफुं सेरजा ज'था फारसेयै जोङो बे गुरुनिफ्राय सोलोंना सोलोंना लायो आरो मोसानायफोरखौबो जोङो मोनजिनै खेराइ मोसानाय आरो माखासे सुबुं मोसानाय जेरै मोसाग्लांनाय बागुरुम्बा मोसानाय बेफोर मोसानायखौ जोङो बिथां अस्थादनिफ्राय जेला सोलोंनानै लायो बिनि उनाव जों थाथ'गोयि जिरायनाय गोयि सारा आसामाव जोङो बेबायदि प्रग्राम खालामो जोंनि बै समाव जे जों सारा प्रिथिबिआवनो मिथियो जे बुहुम मिथिसार डक्टर भुपेन हाज'रिका भुपेन हाज'रिकाया जेब्ला बिथाङा हद'खन जन' सान्सक्रिटिक परिसद होन्नाय सद'सन जन' सान्सक्रिटिक परिसद लखनाथ ग'सवामि बुभोल बरुवा रबि ग'सवामि गगन सन'वाल बिथांमोनजों जोङो माबा जानानै आंगो जानानै बिथांमोना जोंखौ जोंनि बे मोसानायखौ जोंनि बे जायगायाव नुनानै बिथांमोना गावसोरनि जायगायावबो जोंखौ हांख्रायनानै लांदों लांनाय जायो आरो जेरैहै जोङो शिब सागरावबो थाङो नामरुबआवबो थाङो गलाघाटआवबो थाङो बिस्वनाथ सारियालि बेबायदिनो जोंखौ बिथांमोना जेला हांख्रायनानै लाङो जोंनि बे मोसानायफोरखौ जोङो दिन्थिफुंहैनो गोनां जायो आरो बिथांमोना बर'नि असे बे मोसानायफोरखौ नुनानै बिथांमोना जोबोद जोंखौ बाख्नायदोंमोन अनसायदोंमोन आरो बिथांमोननि बेबायदिनो नारा नाथा गले गले नाजाबाय थानायावो हांख्रायबाय थानायावनो जोङो सारा आसाम जिरायनाय गोयि जोंनि बे मोसानायफोरखौ जों दिन्थिफुंनो गोनां जादों लोगोसे बर' साहित्य सभा बर' थुनलाइ आफादनि जेसेबां बोसोरारि जथुमा एबसुनि बोसोरारि जथुमा फारसे हमना ला जोङो बक'आव जानाय ओमफ्राय बिदिनो माबायाव तामुलपुराव जानाय आरो बेबायदिनो बरपेटायाव जानाय बिदिनो रौतायाव जानाय बिदिनो गोबां जायगायाव जोंखौ बे बर' साहित्य सभा जाय माने खुंथाइ आफाद बिथांमोनाबो जोंखौ हांख्रायदोंमोन हांख्रायनाय लेखा जों थांनो गोनां जादोंमोन आरो बर'नि बेफोर मोसानायखौ जोङो मोसा मोसाहैनो गोनां जादोंमोन थ' बिनि अनगायैबो बिनि अनगायैबो जे जोङो जिगुजौ गुजिथाम मायथाइयाव उदालगुरियाव जेब्ला दुलाराय उदालगुरिया रंजालि बैसागु आफाद दायो जोंनि बे गेरेमसा बर' हारिनि माबा दामनाय देनाय गान्नाय जोमनाय बे मोसानाय बेफोरखौ लाखिनो जुनै जोङो उदालगुरि नोगोराव बिष्णु राभायाव सिगां बे फोरबोखौ खुंनो लाजेनो आरो थाङै थाङै दिनै जोङो गासै थामजि थाम बोसोर जोङो देग्लाय आगान होबाय थामजि थाम बोसोर थ' बेखिनियाव बर'नि दामनाय देनाय गोमालांनो लानाय जोंनि गेजेरनिफ्राय खाम सेर्जा ज'था सिफुं गंगोना रेग' थरखा बे समनि फाख'नाव बेबायदि गोमालांनो लाबायमोन गोमालांनो लानायखाय जोङो मा खालामबाय बेफोरखौ जो जाखांफुनाय जोलैनो उनजोलैनो नेर्सोन गालांनो महरै जोङो बेफोरखौ सम सम सेमिनार खुंनायनि गेजेरजों सम सम मेलनि गेजेरजों बेफोरखौ जोङो फोथांना लाखिनो नारानाथा नारानाथा बेबादि नाजाबोदों आरो जाफुंदोंखौ जों बुंनांगोन दामनाय देनायल' नङा जोंनि बे मोसानाय मुसुरनायफोरा रंजानायफोरा दानि मुगाजों गोरोबनानै बोरै मोसानांगौ बोरै रंजानांगौ बोरै दामनाय देनांगौ बेफोरखौबो जोङो मा खालामनो लायो बेबायदि फोसाबनानै जोङो बेफोरखौ माबाना लायो आरो फालिनो लायो आरो मोनसे खोथाखौ दा बुंबा लासिंसिं खोथाया जाबाय मा गोदो गोदाय बर'फ्रा बैसागो मुङाव बेबादिनो निसा लानानै लामा बेंथेनानै दान्दा गोलाव होनानै बिदिनो मटर गारि लाखिना मानसिफोरनिफ्राय थाखा फैसा बिना जोंनि जातिखौ जोंनि समाजखौ लासिंसिं खालामोमोन गुबुन जातिफोरजों जों मुगैजानाय जायोमोन दा नाथाय जों बेफोरखौ जोङो मा खालामबाय रायजो राजानि गेजेराव बेफोरखौ फोसाबनानै फोसावनायनि गेजेरजों फोसाबनायनि गेजेरजों बेफोरखौ जोंनो लामनो गुस्लायहोनो हाबाय होनजायो दा बेफोर नेर्सोना जोंनि जायगायाव बेफोर नुथाया जोंनि जायगायाव गैलिया बेनि अनगायैबो दानि मुगानि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बर' हारिनि गान्नाय जोमनाय जेरै गामसा आर'नाइ ओमफ्राय बिदिनो मोदोमाव फालि लानाय सिख्लाफोरनि बायदिसिना गान्नाय जोमनाय फास्रा लानाय मोदोमाव लानाय बायदिसिना सि जोम बेफोरखौबो जोङो जाहाथे बे बैसागो बोथोराव दायो बयबो बेफोरखौ बोथोरजों गोरोबफानानै गावनि जातिय' फोरबो होन्नानै बे रोखोमसे गान्नाय जोमनाय बेफोरखौ मोदोमाव गानै जोमै जाहाथे लानानै रंजाफैयो जों बेखौ रायजोफोरनि गेजेराव बुंनायाव रायजोफ्राबो बेखौ गोसो गोथारै नाजावना दा जोङो बे बैसागो बोथोर फैयोब्ला नुयो बर'फोरखौ जे मा एसे समायना बोथोरजों गोरोबनानै बर'फ्रा रंगिना संगिना गान्नाय जोमनायजों बेबायदि बैसागो रंजानाय थ' सुबुंफ्रा मोसानायनि फोरबोफ्रा बिनि अनगायै आरो दंबावो बैसागुआथ' बैसागुखौ बुंनाय जाबाय थ' काति गासा थ' काति गासा दा काति गासाखौ बर'फ्रा दायो आथिखाल गाजा गोमजा खुंनो लायो बे काति गासायावबो जोङो रंजा बाजा मोसायो रंजायो बिदिनो मागो दमासि मागो दमासियावबो जोङो बेबादिनो गामि नाङै हालाम नाङैनो एलेखा नाङै बेबायदिनो रंजा बाजा दामनाय देनाय मोसानायनि गेजेरजों मागो दमासिखौ जों खुङो आरो बिनि अनगायैबो बर' जोंनि गेजेराव ओंखाम गोरलै जानाय ओंखाम गोरलै जानाय हुदा दङ बे ओंखाम गोरलै जानायफ्रावबो जोङो गोदो गोदायबा नुयोमोन जे गामिनि गोनांफ्रा माहाजोनफ्रा ओंखाम गोरलै जानाय समाव एकथिनिया गान बिब्दिनो सेरजा हुनाय हरसे हरसे थारला सेरजा हुनाय बेजों सल' खिन्थानाय बेबादि हुदा दंमोन बर'फोरनि गेजेराव आथिखाल बे गैलिया बे ओंखाम गोरलै जानाया दंब्लाबो बे सेरजा गावोन गैलिया एकथिनिया गानखौबो जों नुनो थांलिया थ' बे ओंखाम गोरलै जानायखौबो बर'फ्रा जे जज' जाजाय बेखौ बयबो जानाय जायोमोन बिदिनो हाबा हुखा जोङो मानसिनि नख'राव जायोब्ला बायदिसिना हाबा हुखा बेहायबो जोङो थांनानै रायजो राजा माबा रंजाहैयो मोसाहैयो बेबायदिनो रंजा बाजा जोङो हाबा हुबा हाबा हुखाखौबो फालियो एसेनोसै